अपना बिहारमे किछुके उपयोग नहि छै जे मुजफ्फरपुरके जिलामे इसकुलके स्थिति सएह छै कि कहियो बच्चे नहि अबैत छै कहियो मास्टरे नहि अबैत छै कहियो किछो रहैत छै बच्चासभके लेल ओहिके लेल गरीबक बच्चासभके तऽ स्थिति खरापे रहतै केना पढ़तै धियापुतासभ ओहिके लेल उपयोग करयके छै बिहारमे तद बुझिते छियै महिला पुरुष दुनू काज करय चाहे लेकिन कोनो कम्पनी तम्पनी तऽ किछु नहि छै तऽ बच्चासभ केना कतेक दूर जाइत छै लड़कासभ काज करय ओतय गरीबी छै बिहारमे बहुत गरीबी धेने छै तऽ केना जीतै लोक जीबयके लेल तऽ किछु किछु करऽ चाही तऽ बिहार तऽ नहि हेतै तऽ ओ ओ ओहि काजके लेल तऽ बिहारमे कम्पनी रहितै तब ने ग गाम घरमे मुजफ्फरपुरके जिलामे तऽ पढ़ाइ लिखाइके स्थिति तऽ तेहने छै गरीबक बच्चा केना पढ़तै कखनो इसकूले बन्द छै कखनो मास्टरे नहि अबैत छै कखनो किछु भऽ जाइत छै तऽ बच्चासभ केना पढ़तै शिच्छा केना हेतै गरीबक बच्चाके गरीबके बच्चा केना पढ़तै ओहिके मामलासँ चलय पड़ैत छै तखन गाम घरमे तऽ बुझिते छियै नहि कम्पनी छै जाहि औरतकेँ अबैत छै सिलाइ तऽ ओ अपन सिलाइ कऽ कऽ जिवैए जाहि औरतके ककरो पेन्टिंग अबैत छै तऽ पेन्टिंग कऽ कऽ चलैए जकरा ड्यूटी पढ़ल लिखल छै तऽ मास्टरी भऽ गेलै तऽ ओ जीतै हमसभ केना जियब किसान लोक केना जीतै तऽ कम्पनी चीज जब रहितै बिहारमे तब ने ल सभ महिला पुरुष दुनू मिलि कऽ कमेतै खेतै आब एतेक दूरके जायत अपना मुजफ्फरपुरके जिलाके लोक तऽ इमहर गरीबे अछि सभ सभ केना जिबैए तऽ एतय तऽ पाइके उपलब्धे नहि छै खेती करू खेतीमे रौदी पड़ि जाइत छै खेतीमे तऽ दाही भऽ जाइत छै तखन पढ़ल लिखल जे रहतै सएह ने मूर्ख लोकसभ केनाके जिबैए ओ गरीबी केना दूर जेतै कम्पनी चीज वगैरा छैहे नहि धियापुताके पढ़ाइ लिखाइके मामिला बुझिते छियै कतेक स्थिति गड़बड़ छै गरीब लोक पढ़ा नहि पबैत छै ओकरा भोजन लेल छैहे नहि ओकरा नीक कपड़ा पहिरय लेल छैहे नहि तऽ बच्चाकेँ कहाँसँ देतै कॉन्भेन्ट इसकुलमे कहाँसँ सहीसँ पढ़ेतै ओ पढ़ाबयके लेल ओकरा सोचय पड़ै छै हमर बच्चा केना पढ़त केना दूध दही खायत गरीब लोक तऽ गरीबे जँका रहतै जकर एकटा पुरुष कमेतै महिला पढ़ल लिखल नहि छै ओ केना औरत जीतै तऽ ओकरा तऽ गरीबिए धेने रहतै सभदिन ओ तऽ गरीबेसँ जीतै तऽ ताहिके लेल बिहारमे सोचऽ चाही मुजफ्फरपुरके जिला चाहे कोनो जिलामे महिलासभके लेल कम्पनी रहितै कम्पनीमे काज करितै तब जीबतै सङ्ग दुनू महिला पुरुष मिलि कऽ कमेतै खेतै गरीबीके सभके पढ़ाबयके निदानमे सरकार आब सोचितथिन कि बढ़िआँसँ पढ़ितै लिखितै सभ एक समान रहितै तऽ जकरा पाइ छै से बाल बच्चाकेँ पढ़ेतै जकर छै ओहि इसकुलमे जाइत छै चलि कहियो इसकुल बन्द कहियो बच्चा घुरि कऽ चलि अबैत छै कहियो बच्चे खेलय लगैत छै कहियो बच्चा बिमारे पड़ि जाइत छै ओ सभ भऽ जाइत छै अहाँके तऽ केना हेतै तऽ गरीब लोक तऽ गरीबे बनि कऽ रहतै फेर तऽ गरीबिए धेने रहतै ओकरा ओ गरीबीसँ केना निकलतै ओतय गरीबे रहतै ओकरा तऽ कखनो टाइमसँ बच्चाके दबाइ नहि हेतै बीरो नहि हेतै बिहारमे तऽ रहतै गरीबिए धेने जब महिला पुरुषके दुनू महिलाके लेल कमाइ लेल किछु छैहे नहि मूर्ख महिला की करतै महिला तऽ उएह घरके भात रोटी बनेतै आ खेतै जकरा जे पुरुष लाबि कऽ देतै तऽ खेतै नहि तऽ औरत मुँह तकैत रहतै बिहार तऽ एतेक गरीब छै बहिर ब बिहार तऽ एकदमसँ गरीब